आमी जेन्ना प्रवास करपाक वता त्या वेळाचेर आमची ज्यो अडचणी आमी कमी करपा खातीर म्हणजे आमकां जेन्ना आमी खंय एक टुरा वयता जेन्ना प्रवास म्हणजे गाडयेन जेन्ना प्रवास करपा खातीर जेन्ना वयता त्या वेळाचेर आमी जे आसा एक चार पांच दीस आसतना आमची बॅगां जे कपडे ते लागता ते वस्तू आमी बऱ्यो पॅक करून आमी दवरतात आनी त्यो आमी चड करून कित्याक व्हरता की आमकां वाटेक प्रोब्लेम जावपाक नाका जी कपडे चेंज करपाक आमकां तेन्ना कपडे म्हेळे जातात तें आनी दुसरें म्हळ्यार जें आमकां जेवण जें आसा तें भायलें जेवण जें आसा तितलें आमकां पचन जायना म्हणून आमी चड करून जें आमी आमचें घरांतलें जें कितें आसा चपाती करून जावं कितें आमी भाजी करून ती चड करून आमी ती व्हरता तें आमच्या पोटाच्या सुरक्षे खातीर हें जें आसा तें आमी जेन्ना प्रवासा प्रवास करता त्या वेळाचेर आमी तेजी सगळी तयारी करून आमी सगळीं वयता आनी दुसरें म्हळ्यार भायर जेन्ना आमी घेवंक वतले त्या वेळाचेर आमकां कांही पयशेय चड लागतले जेन्ना आमी आमच्यो ज्यो तयार घरां कडेन वस्तू आसा त्यो जर आमी व्हेल्यो जाल्यार आमकां तें आमचें कमी बजेटाच्या प्रमाणें तें आमचें जावपाक शकता म्हणून ही जी प्रवासाची जी तयारी आसा जी आसा आमी ती सगळी आमी म्हणजे आमी विचार करून जें आमचें कितलें बजटान जातलें अशें आमी चिंतून जें आसा तें आमचें ह्या हेजेर आमी सगळे आमची तयारी दवरता आनी दुसरें म्हळ्यार उदक सुद्दां आनी जे आमची आमी पिवपा खातीर तें सुद्दां आमी आमकां प्रवास करता तेन्ना आमी मुद्दाम आमच्या घरा कडेन साकून जें आसा आमी उदक आमी व्हरता आनी जितलें आमचें श जे आमचें आमी कशें सुरक्षीत उरतले आमी कशें बरें ना जावन बी पडपाक शकता म्हणून आमी जे प्रवास करताना हेजेर आमी चड लक्ष घालून कितें हांव कसो हेल्दी उरतलों हेज्या खातीर जें आसा आमी चड करून जेन्ना प्रवास करता त्या वेळाचेर जे आसा आमी सगळ्यो तयारी ज्यो आसा आमी आमच्या हॅल्था खातीर आनी आमच्या आरोग्या खातीर आमी